हॅलो हॅलो हाय कशें हांव बरें आसा तूं कशें आसा कितें हय हय जाली तुजी जालें हय थी आसा तूं तेंच विचारपाक हांव म्हणटालें किद्याक किद्याक खंय वसया म्हणून प्लॅनिंग हो हय हय बरें बरें या हां बरें आसां चड तशें हय हांव म्हाजें किदें प्लॅन नासलो हांव तूं फ्रेंड्सांकूच वयता तुका विचारतालें किदें करया म्हूण आं बरें बरें आनी बाकीची फॅन्सा आं हय हय कर सांगता आं हय हय टायमींग कितें करा मोर्निंग मॉर्निंग हय तशेंच भायर सारकें हय सकाळीं हय हय वायटूच नो होय हय हय हय हय हय बलून्स किदें थंय नासतलें बलून्स आनी सगळें आं बरें बरें हय

बरें आसता न्हू हय थंय आसतले एक्ट्रा क्लोज घेवया न्हू तर हय हय तेच न्हू तुज्या वांगडा कोण ना तर हांव तुज्या वांगडा येतां किदें प्रोब्लेम ना आं हां हय हय हय बरें

हय बरें तांकां बी सांगता तेंकां बी सांगया सगळे प्लेन करपाचें हय हय ओके आमचे आमच्यात क्लासीत भुरग्यांक सांगया न्हू सगळ्या सांग हय ते सांग हय हय आमकां बेस्तें हय तांचे कडेन ना म्हणय सांगया तेंकां किदें किदें म्हणटा पळोवया ती ना जाल्यार आमी हय वतया बरें बरें आं